दरभंगामे से बड्ड भारी अस्पताल छै तऽ ओहिमेसँ दस गो डॉक्टर बैसै छै दस गो से अथी बैसै छै लड़की बैसै छै डॉक्टर तऽ ओकरो ओहिमे हमसब जाइ छी तऽ हमसब जाइ छी सबके इलाज होइ छै ओहिठन सब गोटा बहुत सुन्दरसँ जाइ छी इलाज होइ छै देखै छियै ओइठनसँ देखकऽ अबै छी देखाकऽ तऽ बहुत सुन्दर मगर दोसर ठन जाइ छी तऽ गन्दगी फैलल रहै छै तऽ ओइठन फैलल रहै छै तऽ ओइठन हमसब रूकै नहि छी ओइठनसँ चलि अबै छी आओर ओ अस्पताल छै डी एम एस पी तऽ ओइठन जाइ छी तऽ ओ बढ़िआँ अस्पताल छै ओइठन जाइ छी इलाज करबै छी पुरुष बीमार अइ पुरुषके लऽ जाइ छी पुरुष सब दबाइ कराकऽ ओतऽसँ लबै छी तहनसँ बौआकऽ हुनकासँ अथी करै छी आँन्हर सुँन्हर छथि हुनका नहि सूझै छनि ओते एहन गरीब छै जे हुनका नहि अथी होइ छनि कहीं तऽ हुनका केओ नहि एगो गाड़िओ बस नहि अइ जे हुनका लऽ कऽ जेबनि कहीं या बसेसँ गेलहुँ एलहुँ हुनका इलाज करेलहुँ पूतोहू छथि भिन छथि पुतोहू नहि अथी टँग पीठ पीठ दै छथि तऽ टँग पीठ नहि दै छथि तऽ हम आब बूढ़ाके लऽकऽ तऽ जेबे करै छी जाइ छी लबै छी ओतऽ बहुत सुन्दर डॉक्टर छै दस गो बैसि अथी बैसेये ओइठम देखाकऽ तऽ लबै छी आओर से अहाँके जेना पाइ आओर ढ़ेउआ होइ छै पाइ ढ़ेउआ हम चारि दियादनी रही ककरो केओ नहि करै खटिते खटिते ओतऽ भऽ गेलै लबे जान हुनका भिन भेलौं तऽ लेबे जान भऽ गेलय केओ नहि एगो पाइ देबऽवला नहि ढ़ौआ देबऽवला ने नीक ने बेजाय तऽ हुनका तऽ होस्पिटल लऽ लऽके तऽ आब दौड़ै छी आब एक पाइके आशा नहि अइ बेटो नहि दैये बेटो अपना परिवारके देखैये हमरा नहि देखैये अपन परिवार छै पाँच गोटा ओकरे लऽके ओ अपन रहैये बेटा बेटी दू गो अइ तऽ बेटी अपना अपना घर गेल अपना अपना घर गेल ओहोसब किछु पाइ दैये बेटी छोटकी बेटी बड़की बेटी तऽ ओतेके नहिये छोटकी बेटी दैये छोटकी बेटी दैये तऽ कते हमरा की करत कते बेटी की करत